जोङो हिन्जाव नायनो थांनायाव सिनि मुरि लानानै थाङो गय फाथै बिरि सिग्रेट सलाय हिन्जावनि नखराव जोङो हौवा नखरा बेबादि थाङो खब'रिया मण्डलिनि गावबुरा सिक्रेटारि बिदिनो समाजनि मण्डलिन बेबादि सानै साथामसो थाङो आरो हिन्जावनि नखराव हिन्जाव रायलायनो थाखाय बेबादि थाङो ओमफ्राय हिन्जावखौ लाबोनायजों लोगोसे गोबां थाखा फैसा थाङो हिन्जाव गोदाननो गान्नाय जोमनायनि स'ना रुफा बायनाय बिदिनो हाबानि खरसफ्राव बाहायनाय गोबां बिदिनो थोरसि ल'था मैगं थाइगं आरो बेदर अमा दाउ बोरमा बायदिसिना थाङो बेजों लोगोसे गोबां बिदिनो जाहोनाय लोंहोनाय थाखै मैगं थाइगंआव आरोबाव बाहायबावनाय जायो आसार आरो दैफोर आरो बेजों लोगोसे गोबां आगजु थोरसि लथानिफ्राय लानानै गासैखौबो टेन्टस हाउसआव लाबोनाय जायो बेजों लोगोसे आरोबाव हौवा लागो नियाव बेबादिनो थाखा थाङो आरो गोबां गोयालाबो दुइ लाख थिन लाखसो बायदि थाङो आरो जाय न'खरा होन्जाव माहारि बे होन्जाव माहारिया जाय हौवानाव खारसन हैयो बेखौबो हौवा माहारिया हिन्जावनि न'खराव थांनानै रायलायहैयो गामिनि गावबुरा आरो लोगोसे बिफा थाङो बेजोंनो मिलायनानै बेबादिनो ज' ज' जुबुर जुबुर हाबा हुखाखौ बिदिनो खुंफैनाय जायो खुंनायजों लोगोसे बिदिनो गोबां थाखा फैसा थाङो उनाव थाखा फैसा थांनायफोरखौ जाय मानसिखौ जुलि होयो बिनि बिमा बिफाफ्रा गैजायै नखर जायोब्ला बिसिबां दुखु खस्थ' जायो आरो बे दुखु खस्थ' जानायजों लोगोसे थाखा फैसा गैयैफोरखौ गोबां खर' साफिन्नांगौ जायो बबेयाव मोन्नो मा खालामनानै बे फैसाफोरखौ लाबोफिन्नो हानो बिबादि खर' गुदुं जायो लोगोसे खर' गुदुं जानायजों लोगोसे गोबां बेबादिनो थाखा फैसाफोरखौ सिगाङावनो खामायनानै लानो रोङै जा जानायलाय बिदिनो सोरनावबा दाहार दासि लानानैब्लाबो होनांगौ जायो दाहार दासि लानायनि गेजेरजोंनो समाव नखर जानायफोराव सोरनिबा गोजोन सान्थि नखर जायो सोरनिबा नखरफोरा खावा खालथां जालाङो बिजों लोगोसे आरोबाव गोबां होन्जाव माहारिया बेबादिनो सैसोनांगौ जायो गोबां फिसायफोरखौ माबोरै राहा राहा लामा होगोन माब्रै सहाय होनो हागोन बेफोरबादि होन्जाव माहारिनाव सान्नाया फैयो आरो हौवाफ्राबो सानो हिन्जावफोरखौ लानानै माब्रै हिन्जावफोरखौ जाहोनो लोंहोनो हागोन गानहोनो जोमहोनो हागोन बेबादि हौवाफोरनावबो सिनथा फैयो आरो बिदिनो गोबां सोरनिबा नखरा बेबादिनो दुखु गैयालासे सिनथा गैयालासे जुबुर जुबुर नखरखौ खुंनो हायो आरो गोबां नखरफोराव बेबादिनो नांलायनाय खमलायनाय बिदिनो गोबां सिनथा फाबोनाफोरजों सोरबाबा बिदिनो रिन दाहारफोरजों थैलांनांगौ जायो सानस'नो हायै बुजिस'नो हायैआव बिजों लोगोसे सोरबाबा होन्जाव माहारिफ्रा दाउ अमा फिसिनानैब्लाबो नखरखौ स'नानि नखर खालामलांनो हास्थायो आरो सोरबाबा होन्जाव माहारिफ्रा खायफा मुरखु होन्जावफोरा नखरखौ सहांखारसो खालामलांनो हास्थायो बे नखराव सहांखार खालामनाय नखराव गोजोन्नाय फैया नाथाय जायनिबा नखराव जायफ्रा इसोरखौ गिगोन सिबिगोन बेनि नखराव इसोरनि बोरा थानानै नखरा सनानि नखर जालाङो आरो बिजों लोगोसे गोबां बेबादिनो हौवा हिन्जाव नखर जानायजों लोगोसे मिलायनानै गेजेरजों बे नख'रफ्रा सान्थि जालाङो होन्नानै जोङो बुजिनो मोनो